मैं पोस्ट ग्रैजुएट हूँ पढ़ाई बहुत ही मानव के लिए ज़रूरी है पढ़ाई से ही शिक्षा मिलती है मनुष्य में पढ़ाई की बहुत उत्तम भूमिका होती है बच्चों में पढ़ाई के लिए बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए जो है कि बच्चों को कठिन से कठिन मेहनत करनी चाहिए और अपने समय में हम भी बहुत मेहनत कर के पढ़ाई करते थे थोड़ा सा पढ़ें थोड़ा सा समझें थोड़ा सा याद हुई तो पढ़ाई हो गई उतना ही पढ़ाई को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे कर पढ़ा जाए उतना भी कम ही होता है इस लिए पढ़ाई के लिए समय हमेशा देना चाहिए पढ़ाई से ही हमारा परिवार का समाज का और देश का उत्थान होता है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों में पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं थोड़ा सा पढ़ लिए तो क्या तो पढ़ लियए ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए और जो है कि पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई हर परिवार में हर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए तभी जब योग्य होंगे तो नौकरी पाना आसान होगा तभी नौकरी मिलेगी